मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख स्त्रोत जैसे आप अनुदान लेते हैं टैक्स है ऋण है इन सबको देखते हुए कि पब्लिक से कितनी इनकम आ रही है हमारे पास उस हिसाब से फिर सरकार जनता को बाँटती है या जनता के लिए फैसिलिटीज़ देती है कि जनता का ही पैसा जनता में उपयोग करती है सरकार इसी यही राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है कि गोवर्मेंट से हमको कितना मिल रहा है व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है या कितने लोगों ने लोन लिया है या निवेश किया है एफ डी वगैरह उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार चलती है